वय हांवें शाळेंतल्या मेळाव्यांत वांटो घेतिल्लो खूब बरो अणभोव जाल्लो शाळेंत एक एक दिसा शळेंत एक मेळाव्यांत मेळाव्यान भुरग्यांनी जायते तरेचे खावड करून हाडलेली ती तीं भुरग्यांक विकतालीं तशें म्हाज्या क्लासीनी हांवें एक खावड केल्ली सँडवीच तें हांवें लोकां विकली तशें तशेंच एरूय भुरगीं आप की घरांतल्यान कसली कसली खावड करून हाडिल्ली तीं ती विकतालीं आंवें आनी म्हाज्या मित्रांनी सगल्यानी भवोन भवोन तीं घेत खावपाक घेतली आनी खाल्ली हशे तरेन म्होजो हो मेळाव्यांत हांवें वांटो घेतलो